پندرہ پانچ ہزار پانچ سو بیس دس ہزار نو سو پینتالیس ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو نوے آٹھ لاکھ دو سو تیس پانچ لاکھ چھ ہزار دو سو اکتیس